हैल्लो नमस्ते मैम हांजी कहिये मैम हांजी मैं घर मैम मि लग्गी दी पैरे च नेईं कुतै गेआ हा में घुम्मने गेआ हा ओह् बाइक उप्पर एक्सीडैंट होआ तां करियै में कालेज निं आई सकेआ जिदे कारण मेरी हांजी मैम पक्का करगा में जि'यां कालेज आगा ते पंज छे दिनें बाद थोह्ड़ा में ठीक होआ चलने आस्तै होई जन्ना में तां करी फ्ही कालेज एपलीकेशन बगैरा देगा और हांजी बिल्कुल पर हांजी जि'यां मैं ठीक होगा मैं चलने आस्तै थोह्ड़ा बहुत होगा कालेज आइयै मैं सब कुछ जो जो चाहिदा होगा सारा किश डिटेल्स देई ओड़गा मैं अच्छा मि एह् सनाओ कि मेरी जगह कोई दूआ बंदा देई सकदा आइयै ऐपलीकेशन बगैरा जो बी दोआया कुछ अच्छा ऐपलीकेशन उप्पर एह् लिखना कि कुत्थै लग्गी कि'यां लग्गी केह् केह् बगैरा और प्रूफ बगैरा देना उत्थै ओके ठीक ऐ ओके थैंक यू मैम